हैलो केह् आखदे तुसें सब्जी आंदी दी ताजी सब्जी आई दी तुंदे लैनी ही थोह्ड़ी नेही सब्जी केह् आखदे भिंडियां ते करेले लैने थे कन्नै तोरियां लैनियां हा एह् न सब्जी ताजी ओह् बी असें करेले लैने हे ओह् बी तां फ्ही सड़ी दी नीं निकलनी चाहिदी ठीक ऐ फ्ही असें ओगे लेकिन सब्जी सारी साफ होनी चाहिदी कन्नै असें होर बी लैनी फ्ही कल होर बी लोड़चदी फिर तुंदे कश औने आं रोज सड़ी दी नी निकलै नेईं नेईं ओह् इक दिन औंदी ही थोह्ड़ी थोह्ड़ी टमाटर बिच्च सड़े दे हे तां करियै में साफ सब्जी होनी चाहिदी नेही असें क्या लैनी नां क्या फ्ही असें नेईं नेईं तुस रक्खो साइड पर क्या लैनी नां क्या लोड़दी नां असें

ठीक ऐ ठीक ऐ रक्खी ओड़ो सड़ी दी नीं होनी चाहिदी ठीक है फ्ही